ते मिगी क्वेश्चन लब्भे दा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च इस टैम उप्पर केह्ड़े केह्ड़े ट्रांसपोर्ट ऑप्शन न जेह्ड़े अवेलेबल न एंड ओह् केह् इम्पैक्ट पांदे न डेली लाइफ दे उप्पर पीपल दी एंड हाउ द एंड हाउ द कैन हाउ द ओह् कंट्रीब्यूट कि'यां करदे न डिस्ट्रिक्ट ओवरआल अससेबिलिटी एंड मोवीलिटी गी ते साढ़े इद्धर बढ़े आप्शन न जियां आक्खी सकदे ओ तुस मेटाडोर होई गेआ बस होई गेई टेम्पो होई गे ओह्दे कन्नै आटो होई गे चार टैरी आटो होई गे इत्थें बड़े सारे ऑप्शन न एह् कन्नै एह् साढ़ी डिस्ट्रिक्ट गी बड़ा सारा कंट्रीब्यूट करदे न जियां कि सारे लोकें दे कम्म असान होई जन्दे न इक जगह् तो दुई जगह् जाना एह् असान होई जन्दा जियां कि इक बन्दे ने रियासुएं जम्मू जाना होन्दा ओह्दे लेई बड़ी असान कम्म होई जन्दा एह् कन्नै मेटाडोरां होई गेइयां जियां ओह् साढ़े एरिया बिच्च गै इक जगह् तो दुए जगह् पजाने आस्तै ते आटो होई गे उं'दे आस्तै जिन्ने जिंदे जि'नेंगी किश कम्म करना होंदा जियां कि कोई कुसै दी मदद करनी होऐ किसे न आक्खे दा होन्दा कि इन्ने पैसे लेई लेओ ते इत्थें छड्डी उड़ो एह् सारा समान समून जेह्ड़ा ऐ ओह् आटो आह्ले आटो कन्नै जन्दा ते टेम्पो होई गे इक जगह् तो दुइ जगह् पजाने आस्तै एह् इन्दे कन्नै साढ़े डिस्ट्रिक्ट कन्नै काफी सारी मुश्किलां जेह्ड़ियां ओह् असान होई जन्दियां न ते कन्नै सारा टैम असानी ने निकली जन्दा ते मोविलिटी ऐ ओवरआल करदे ने कंट्रीब्यूट कि एह् साढ़ा एह् हर इक चीज़ च पुलिस आह्ले पुलिस आह्ले होई गे आर्मी आह्ले होई गे सारे आह्लें आस्तै सौक्खा कम्म होई जन्दा एह् ते डेली लाइफ इम्पैक्ट एह् करदे न कि लोक टैंशन नि लैंदे बाह्र जाने आस्तै कि अस अस असेंगी पैदल जाना पौग जां अहें कियां जाना पौग जां अस कियां जाह्गे कुदै अस केह् करगे एह् असानी कन्नै बन्दा इक जगह् तो दुई जगह् पुज्जी जन्दा एह् जेह्ड़ी साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट एह्दे बिच घट्ट तो घट्ट बी कोई बीह् बस्सां बीह् गै मेटाडोरां नेईं नेईं केईं चाली बस्सां बीह् मेटाडोरां घट्ट तो घट्ट बी बीह् पच्ची आटो होई गे ते कन्नै इक होर ऐ साढ़ी डिस्ट्रिक्ट च अवेलबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन एह् होई गेआ वैनां होई जंदिया वैनां होई जन्दिया ना ओह् बी पर्सनल कम्म आस्तै आंदियां न लोगें दे कम्म जियां किसे ने पर्सनल टैक्सी टुक्सी करने होंदी ना साढ़े इद्धर आटो जां वैनां चलदियां न उं'दे कन्नै लोकें दा कम्म असान होई जंदा बड़ा ते कुदै बी जाना होऐ हस्पताल कदें कुदै बी रातीं होई गेआ कोई बमार जां किश बी होई जा ते एह् वैनां जां आटो आई जन्दे न कम्म ते लोकें गी मुश्कला नि होन्दियां लोकें बड़ी असानी कन्नै सारे कम्म करी लैंदे न क्योंकि इ'नेंगी फ्ही टैंशन नि ना होंदी कि असें केह् करना कुत्थें जाह्गे केह् करगे तो सारे खुश रौंह्दे कोई मुश्कालत नि ऐ ताइयें साढ़े ट्रांसपोर्ट दा रियासी बड़ा अच्छा ऐ ते कन्नै सब किश अवेलेवल ऐ इत्थें कोई टैंशन नि ऐ इसी